मां एमेज़ॉन तव्हां हिकु सैंट घुराई हुई अतर उहा म ॾाढी वि सुठी हुई हुन हणण सां घर में पूरी ख़ुश्बू फैली वेई मुंहिंजे पुट खे उहा सैंट ॾाढी वणी सैंट हणी करे मां ॿाहिरि निकितमि त ॿाहिरि वारा बि पुछण लॻा त हीअं सैंट तव्हां किथा घुराई अथव सैंट ॾाढी ई ॾाढी ख़ुश्बूदार हुई जेका हणी करे पाणि सॼे शहर में बि घुमी आयासीं त ॾाढी अञा ताईं सॼी राति जो ॾींहं जो सुबुह जो हिन सैंट जी ख़ुश्बू वञे ई न पेई सैंट एमेजॉन मां घुराई हुई सैंट जे लाइ मां चवण चाहिंदसि त हीअं सैंट सभई घुरायो हिन सैंट हिन सैंट जो नालो आहे हुन सैंट सैंट ॾाढी सुठी हुई